हेलो गुड आफ्टरनून सर सर एक्चुअली मुहिंजो हाणे ट्रांसफर थियो आहे चैनई मां मुहिंजी ट्रांसफरेबल जॉब आहे हिन लाइ त मुहिंजा ॿ ॿार आहिनि हिक एल के जी अ लाइ एडमिशन खपंदी हुई ऐं हिक टिएं दर्जे लाइ ॿार जी एडमिशन खपंदी हुई त मां तव्हां जे ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल जो जाम नालो ॿुधो आहे ऐं मां आई बि आहियां चङा दफ़ा तव्हां जे ऑफ़िस में त उन्हनि ऑफ़िस वारनि मूंखे हाणे एप्लिकेशन विझी सभु प्रोसेस थी वियो आहे इनिशियल प्रोसेस हाणे मूंखे चयो अथऊं की तव्हां सां हिकु दफ़ो ॻाल्हाइण लाइ त भई तव्हां फाइनल कंदा ऐडमिशन ॾियणी आहे न ॾियणी आहे त मां फ़ीस स्ट्रक्चर ऐं उहो सभु पुछी वरितो आहे ख़ाली मूंखे हाणे ऐडमिशन अॻियां प्रोसेस तव्हां ॿुधाईंदा

हा असां बि सेंटा क्रूज़ में रहंदा आहियूं हा हा हा अच्छा

अच्छा

अच्छा न पर मूंखे अगरि एल के जी अ में ऐं थर्ड में ॿिन्हीं जी गॾु ई एडमिशन मिली वञे हा त मूंखे ॿिए हंधि वरी हिक ॿार खे अलॻि स्कूल ॿिए ॿार खे अलॻि स्कूल त थोरी परेशानी थी वेंदी तव्हां कोशिशि करे हा हा हा अच्छा अच्छा अच्छा

बराबरि बराबरि अच्छा अच्छा

अच्छा उहा छाकाणि त पाण उहा स्कूल में इन्क्वारी कंदा आहियूं त वॾनि दर्जनि में मिलणु थोरो मुश्किल थी वेंदो आहे पर नंढनि दर्जनि में इनिशियली एडमिशन मिली वेंदी आहे पर ठीक आहे त बि मूंखे तव्हां घणनि ॾींहंनि में ॿुधाइ सघंदा के भई एडमिशन कंफर्म एल के जी अ जी थींदी या न थींदी त उन हिसाब सां अच्छा अच्छा अच्छा ठीक भले ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु महिरबानी महिरबानी सर हा मां थर्ड जी एडमिशन कंफर्म करियां थी बाकी एल के जी भले तव्हां मिटिंग करे हफ़्ते में मूंखे ॿुधाईंदा ओके महिरबानी सर